हॅलो हां हांव हातू तुसां उलयत ते तुमी प्रसन्ना न्ही डेंमानीतले हां हां तुम तुमचे कडेन बांबूचे पाटले बेस्ट मेळटा म्हणू आयकल्यात म्हाक मातशें तेनच्या विशयी जाणकारी जाय आशिल्लीं तेनचों प्राइस कितें आनी खंय मेळटलें ते बी मातशें सागां मगो ओह

ना आम आमकां तें नाल्ल आनी सुपारी एकटेय करपाक व्हरपा जाय आशिल्लें ते एटलिस्ट म्हाका पांच स जाय ते आता प्रेजन्ट्ली आं हां आं

आं ना मागेलों बजटय बी तसोच आसा चारशां भितर म्हाका परवडता बीन ते आनी तुमचें हय तुमचें हेर हेर प्रोडक्ट सुद्धां आसा म्हण आयकल्या आमी जशी

हां तेंत ह ह हां तेंत ते ऐक्चूअली हांव आतां विचारपाचोच आसलों तुमका कित्याक आंमगेली बी आतां रिक्वाइर्मन्ट हेजी नरकासूर सांगडाची आसात सो तेज बदल तूं म्हाक मातशी एक रेटीचों भाव सांगात आं हां सो आं बरें सो डेमांनी येवन मेळयां बरें बरें